आं जेब्ला बाजाराव बिजनेस दावबायनो थाङो अब्ला दाउ बायनाय समाव ओरैबायदि जाथाय जादों ना आंबो बायदोंमोन दाउखौ बायस'लाय फानस'लाय खालामो आरो बायलाय फानलाय दाना बे बायनाय समाव आंबो बायबाय एसे दस्रायाबो बायबाय बायनानै दाना मा जाखो सोरबाया दाम बारा होबाय सोरबाया खम होबाय गावजोंगाव दाना बारा खम होनायनि दावराव बे दावरावनि गेजेराव दाना बिराद दावराव जाबाय मानसिफ्रा गावजोंगाव दावराव दावसि जालायबाय थांनानै बादा हैबाय गेजेराव थांनानै बेखौबो बेखौबो बुंनांबाय बाजारनि बुस्तु हाजार हाजार जायनो बारा होयो बेनो मोनो गावजोंगाव मानो दावराव जानांगौ होननानै बुंबाय आङो मानिया दाना दावराव जाग्राफ्रा बिदिबा बाजारा बोरै जानांगौ बिदिबा नोङो बोरै बायनानै जाग्राफ्रा खमाव मोनगोन नोङो दाम बारा होनानै बायोबा दाम बारायैनो फाननांगोन पाब्लिक फ्राबो बिदिनो बारायैनो हरनांगोन बिदि गावजोंगाव जा दावराव जाबाय दा गेजेराव थांनानै बुंबाय आङो लिमिट आव लिमिट जानांगौ लिमिट खालामनांगौ बायग्रायाबो बुरजा बायनो बुरजाथाराव बायनो मोना जेरोखोम मोसौ रिसिट खालामनो फैसा होनांगौ बेबायदिनो लिमिट थिरांथा लानानै गावजोंगाव बादा होबाय ओरै सिस्टेम आव थांनांगौ बिनि बारा बायनो मोना जेरोखोम केजि सेरसेयाव दाउखौ लाबाय आरो सारिस' थाखा केजि खरै लाबाय दाना अजन हिसाबै बायनांगौ होननानै सोरबा सोरबाथ' बे पाब्लिक फ्राथ' सुआ गथायैनो हरो सुनायाव बिदिनो सोरबा सोरबा मालाया गथा बायोबा खम मोनो सोरबाया बारामोनो दाना लास्ट आव बादा होलायनांगौ जोङो मिलायलायबाय आरो दाना दावराव दावसि जायासै दा बिनि उनाव अमा अमा फिसानि जालायबाय अमा फिसायावबोथ' सेरजों सुजाया सेरजों सुजायैयाव मा खालामखो गथायै माबा बुन्दिआ दाम बारा खमनो बुन्दाया दाम बारा गेजेरावबो सिख'लायनाय नारा नाथा सिख'लायनायावनो दाना अमा फिसायाबो एसे नोरजिया खामोन खोमा थैनानै होबाय दावराव जाबाय बेयावबो बाप गावजोंगाव दावराव बाजाराव दाना जिनिसनि बुस्तु सिख'लायबाय बेबो नांगौ बेनोबो नांगौ बेफारिफ्रा सिख'लायबाय सिख'लायनानै बेयावथ' हिन्जावफोर बांसिन थायो हिन्जावफोरजों हिन्जावफोर दावराव जाबाय दाना माखालामो जोङो आंजों लोगोसे लोगो दंफायो आरो आंजों बादा होबाय बादा होनानै मानिलायबाय एसे अमा फिसानि दामखौ हरफिन नांलायबाय बिदिआवसो मानिलायनाय जाबाय आरो एसे नङाबा दावराव गावजोंगाव जिनिसनि बेलायाव बिदिनो जायो अमा फिसा दाउ फिसा अमा फाननाय अमा फानबाबो नोङो बेदर फानबाबो सोरबाया दाम बारा होनो दाम बारालायनो दाम बारा सोरनिबा अमा सोरबा लाबोयोबा सोरबाया अमाखौ बेना गोथैसो जोंना मोजां बिसिना बेमार जानायसो बिदि होनलाय लायो बिदि होनलायनायाव गावजोंगाव दावराव जाबाय बिसोरबो बेखौबो आंनो थांनानै बेखौनो माबाबाय बादा होबाय बिदि होनलायनो नाङा जिनिस ओरैनो बे समाव बे गावजोंगाव बिदि जानो नाङा जि बादा होलाय लायबाय बादा होलायनानै दाना मानिलायबाय फायखारिफ्रा फुराना फायखारि आरो पाब्लिक दानहैनाय गोबां फाराग थायो गावजोंगाव दावराव जालायनो नायगिरो बिदिनो एरसन एरब्र होलायो बिदियावबो बादा होलायो नांबाय बिदिनो गोबां जायगायाव गोबां सुबिदा उसुबिदानि गेजेराव बादा होनाय नों आरो आंनियावबो बिदिनो जायो बाजारावबो बिदिनो जायो दा बेखौ समादान खालामबोनो मोनबाय आरोखि बिदिनो समान समान मावो फोजोबलायनानै बिदिनो एसेयावनो फोजोबनोसै